हमारे गाँव को स्वस्थ्य और परिवहन शिक्षा और रोज़गार के लिए हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमारे सरकार को सब से पहले अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे हमारे युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले क्योंकि हमारे यहाँ ना अच्छे कॉलेज हैं ना अच्छें स्कूल हैं जिससे हमारे यहाँ के युवा अच्छे से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते और वो बाहर जा के अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं जिससे वो अपने गाँव का विकास नहीं कर सकते और हमारे सरकार को ये करना चाहिए कि अच्छे हॉस्पिटल की सुविधा देना चा हिए क्योंकि हमारे यहाँ भी अच्छे हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है जिससे लोग स्वस्थ नहीं रह पाते हैं बीमार होते हैं तो दूर जा के उन्हें अपना इलाज करवाना पड़ता है और हमारी सरकार को परिवहन ये का अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि हमारे गाँव वालों को अच्छी परिवहन व्यवस्था नहीं है क्योंकि भाड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हमारे गाँव वाले इधर से कहीं आ जा नहीं सकते और हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा समस्या हमारे सरकार को ये सब पर विचार करना चाहिए और हमारे गाँव शहर को अच्छा बनाना चाहिए